आयुष्मान योजना आयुष्मान योजना भारत सरकार के द्वारा निकाली गई एक योजना है जो मेनली हेल्पफुल है गरीबों के लिए क्योंकि जो लोग अपना इलाज और ज़्यादा महँगा इलाज नहीं करवा पाते हैं उनके लिए गवर्मेंट ने निकाली भारत सरकार ने निकाली है ये योजना जिसमें वो पाँच लाख का इलाज साल भर मे अपना करा सकते हैं पाँच लाख रुपए का चाहे वो गवर्मेंट हॉस्पिटेल हो या वो प्राइवेट हॉस्पिटेल हो कोई भी हॉस्पिटेल में उनका ये अगर उनको ये कार्ड हैं उनके पास आयुष्मान कार्ड तो उनका इलाज पाँच लाख रुपए तक का निःशुल्क रहेगा ये गवर्मेंट की तरफ से भारत सरकार की तरफ से ये योजना बनाई गई है और आज शायद इसका कई लोगों ने फायदा उठाया है इस चीज का भारत में और जो लोग नहीं जानते है वो लोग भी जाने इस बारे में गवर्मेंट यही चाहती है